हम अपनेक चिली चिकन बनबैत छी ओहिमऽ बुझिओ जे चिली चिकन भेबे केलय विदेशी ओ अपनासभक चाइनीज चीज भेल ओ ओहिम अर्जिनोमोटो जे छै आओर सौस वगैरह जे छै से बुझिओ चिली सौस आओर वगैरह वगैरह सौस विनेगर वगैरह जे छै से चाइनीजे चीज छी तऽ एकरे प्रयोग अपने कऽ ओहिमे करैत छी आओर जे ओहिम सामग्री लागैत छै से अपन प्याज आदि वगैरह ईसभ तऽ अपन छी लेकिन अर्जिनोमोटो जे छै सेसभ बाहरी चीज छी आओर अपनेक जतए भी सौस छै से सभ सभटा चाइनेकऽ नकल छियै तऽ एकर प्रयोग अपने कऽ करय छियै